नमस्ते हाँ नमस्ते और बताइए क्या हाल है हमारा भी ठीक है हाँ धंधा उन्धा तो बहुत बढ़िया चल रहा है मछली हमारे हमारी मछली है रोहू मछली रोहू मछली बेल गगरा रुरे बेल गगरा रोहू रोहू और कंडेत कंडेतू मछली इनका रोहू कइ मछली का दाम है ढाई चार सौ और गल गगरा का ढाई ढाई सौ हाँ ढाई सौ है चार सौ चार सौ है ही है सौ रुपये में उसको छूने भी नहीं देंगे आपको हम तो लेना चाहते हैं सौ रुपये में ले हैं है हम नहीं देखो चार से में दे रहे हैं उसका दाम इतना है और आपको लेना है तो लो नहीं तो और बताइए दाम थोड़ा सा कम भी अपना भी बताइए कितना चाहिए आपको कितना चाहिए आपको दो किलो चाहिए अब आठ से दो ना दो किलो दें आपको आठ सौ में आठ सौ दो दो किलो मिलेगा रोहू मछली से कम झींगा भी मछली जब झींगा भी मछली का दाम है रोहू मछली झींगा में से दोनों चाहिए तो दोनों तो बोल रहे हैं चार सौ का है तो आप बोल रही हो ढाई सौ का चलो अच्छा कितने में आप लेना चाहती हो सौ रुपये में नहीं मिलेगा मतलब ढाई सौ में ले लो नहीं ढाई सौ में ही लेना है तो लो

डेढ़ सौ नहीं ढाई सौ में लो वरना ढाई सौ में यह तो ढाई सौ में लेना है तो हमारा भी दाम निकलेगा आब तो उसका दाम देखिए चलिए ठीक है अपना ढाई सौ में ले लो तब दो किलो दो किलो पाँच सौ में ले लो दो किलो पाँच सौ में ले लो ना